جب گرمی شروع ہوئی تھی تو ہمارے ابو نے ہمیں پیسے دیے اے سی خریدنے كے لیے تو ہم گٮٔے شو روم اے سی كے تو وہاں ہم نے دیكھا ورلپول كے اے سی تھی سمسنگ كی تھی ایل ایل جی كی تھی تو ہمیں ورلپول زیادہ اچھا لگا اُس كی كوالٹیز اچھی لگی تو ہم نے خرید لی تو جب ہم نے خرید لی تو ہم لائے گھر پر ہم نے لگایا سیٹینگ كی اُس كی تو دیكھا بہت اچھی كولنگ كر رہی ہے اور بہت زیادہ مطلب بہت اچھی چل رہی ہے اے سی كولنگ بھی اچھی ہے اور اِس كی سروس بھی بہت اچھی ہے اچھی ہے تو اِس كو ابھی ہم یوز كر رہے ہیں تو ہمیں لگا كہ ہمیں بہت مطلب بہت كم ریٹ میں ہمیں یہ اے سی مل گئی ہم اِس كا پورا لُطف اُٹھا رہے اِس اے سی كا اور كافی كم ریٹ میں ہمیں مل ہے تو ہمیں لگتا ہے كہ یہ ورلپول كی اے سی بہت اچھی ہے اور ورلپول سكسیز ہے اور بھی زیادہ سكسیز ہوگی